श्रीमत भगवत गीता म्हणून एक बूक आसा तो बूक वाचल्यार मात्तूय कळना पूण पूण तो त्या बूकान कितें बरयलां तें सगळें ओवीच्या हातून आसा एक सुद्दां वड आमकां असो समजना की तो वा इजिली पडटलो एक सुद्दां वड इतलो टफ आसा वाचल्यार पूण तो इतलो इच्छूक आसा म्हाका वाचपाक खूब आवडटा ते वाचपाक आनी ते नावांनूच बरें दिसता श्रीकृष्ण चरित्र म्हणजे कितें तरी कृष्ण बद्दल आसतले तातूंत सगळें कितें कितें प्रत्येक तातूंत अशें पोर्शन केल्ले आसा खूब ते तातूंत कसले कसले अवसर आयल्या अवस म्हणजे कोण कोण आयल्या तातूंत कृश्णाचो वध कसो म्हणजे कृश्ण कसो जल्मांक आयलो मागीर कृश्णाचें कितें जालें मागीर कृश्णांक नरकासूर कसो आयलो म्हणल्यार ते सगळे एक एक एका एकाक स्टोरीज प्रमाणे दिल्लें आसा पूण तें आमकां कशें तांच्या लँग्वेजीन तांच्यानी मराठीन कशें बरयलें तें समजून येना कितलें वाच कितलें तकली आडाय कांयच समजना पूण जेन्ना तें म्हाका सरान आमच्या सांगलें की बाबा तो बूक असो असो आसा तो आमकां केन्ना समजूपाक स्टार्ट केल्या बुकान त्या असो वध आसा ताजो त्या वर्डसांचो मिनींग असो त्या उतरांचो मिनींग अशें तरेन ताका रिलेट जाता तेन्ना म्हाका समजून आयलें आं बाबा त्या बूकान कितें तरी आसा जें बरें आसा आनी ते म्हाका खूब प्रोत्साहीत करता वाचपाक आनी आतां म्हाका तें कळपाक लागलें तें बूकान कशें कितें आसा कशें आमकां ते रिलेट जाता आमच्या लायफान सुद्दां आनी त्या लायफान ते लोक कशें म्हणजे ते टायमार ते फायटिंगा टायमार ते कशें नरकासूराचो वध जाल्लो मागीर कितें जाले तातूंत बरयल्ले आसा ते आमकां आतां सामकें बारीक बारीक हातून समजून येता आनी तो बूक आतां म्हाका मातसो मातसो कळटा